जीअं त मूंखे गुलनि पोखण जो ॾाढो शौक़ु आहे जीअं मोगरे जो गुलु गुलाब जो गुलु ऐं पीलो गुलु मुंहिंजे विरांडे में जॻहि हुई मां व वञी पौधा वठी आयमि ऐं पंहिंजे विरांडे में उहे पौधा पोखिया ऐं मां उन्हनि खे ॿ दफ़ा पाणी बि ॾींहं में ॾींदी हुयमि ऐं हुनजी देखभाल बि सुठी कंदी हुयमि जीअं हुनजी पहाड़ मज़बूत थिए महीने महीने में मां हिकु दफ़ो हुनखे दवा बि छिणकाईंदी हुयमि जीअं उहो हुनजो कीड़ो मरी वञे हुनजी सुठी देखभाल करण सां हुन में सुठा सुठा गुल निकिरंदा हुआ उन्हनि जी ख़ुश्बू ॾाढी सुठी हूंदी हुई ऐं मूंखे ॾाढी वणंदी हुई सुंदरता बि ॾाढी सुठी लॻंदी हुई मुंहिंजे जेको बाग बागबान पोखण जो शौक़ु हूंदो हुओ उहो बि मुंहिंजो पूरो थियो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिली